जेह्ड़ा में फोन लेआ ओह्दी चंगी गल्ल एह् ऐ की एह् पैह्लें आह्ले फोन कोला थोह्ड़ा तेज ऐ एह्दी कैमरा कुआल्टी थोह्ड़ी जेह्ड़ी कुआल्टी ऐ ओह् बी शैल ऐ पैह्लें आह्ले कोला बाकी ते पैह्लें आह्ला लेखा ई